हेलो नमस्ते सर दूध है क्या आपके पास क्या रेट में देते हो अरे कुछ कम ज़्यादा करके नहीं दे पाओगे हम पुराने आदमी हैं तुम्हारे हाँ दूध अच्छा दोगे ना हाँ तो नहीं तो दूध अच्छा दोगे तो भाई हमारे भी चाय वाय चाय के दुकान है चाय जो पिएँगे जभी जभी कहेंगे हाँ चाय अच्छी है दूध अच्छा है हाँ तो हम ओ उतना समझ लेंगे बढ़ा देंगे हाँ बढ़ा के हाँ जब दूध अच हाँ दूध अच्छा देंगे तो हमा हमारे ग्राहक भी अच्छे रहेंगे हमको हाँ अरे तो अभी पन्द्रह बीस लीटर चाहिए हमको हमारे दुकान पर रोज के पन्द्रह बीस लीटर दूध खतम हो जाता है क्या आप भिजवा सकते हो अच्छा आदमी नहीं है आने जाने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ आप भिजवा देंगे तो और अच् ठीक रहेगा हाँ तो काम समझ लेंगे उसमें हाँ दूध अच्छा देना भाई आप तो नहीं तो फिर यहाँ पर डिग्री सिग्री लगा कर नापेंगे जोखेंगे भाई पानी सानी डाल कर दोगे तो नहीं ठीक लगेगा ना हाँ तो वही बोल रहा हूँ जौने कि किसी को खाने पीने में सब शाबाशी दें अच्छा से बोलें हाँ दूध में मलाई आती है सब कहेंगे तो फिर हम भी रेट हम भी रेट बढ़ा कर देखेंगे नहीं फिर अपने आप से बढ़ा देंगे दूध अच्छा रहेगा तो कम से कम बीस तीस लीटर दूध रोज हमको लगेगा हाँ अब जितनी जल्दी पहुँच जाए तो और अच्छी बात है हाँ वही बोलता हूँ जब दुकान पर हमारी हमारे दुकान पर पहुँच जाएगा तो हमारी डिलेवरी सब शुरू हो जाएगी जितने ग्राहक आते रहेंगे तो उनको डिले करते जाएँगे हम अब हमको जैसा पैसा आता रहेगा वैसे पैसा हम भिजवाते रहेंगे हाँ वही तो मलाई मार कर दूध नहीं चाहिए हमको मलाई मलाईदार दूध अच्छा चाहिए जो कि हमारे इधर

हाँ वही बोलता हूँ गाय के है कि भैंस का तो ठीक है अब गाय के भैंस के दोनों अलग अलग है ठीक है हमको भैंस के दूध दे देना और क्या या नमस्ते